جی میم جی میم بولیے اوکے تو میم یہ ابھی اسی ویک چاہیے آپ کو اچھا تو میم یہ اس ویک تو پندرہ ابھی ہو نہیں پائیں گے اتنی جلدی آپ مجھے ایک ون منتھ کا ٹائم دیجیے میں تھورے تھورے کر کے آپ کو بھجواتی رہوں گی جی جی میم آپ کو کس کولٹی کے چاہیے کس رینج میں چاہیے آپ مجھے بتا دیجیے اوکے میم جی او اوکے میم آپ مجھے یہ ڈیٹیلس میل کر دینا اوکے میم اور میم کس کوالٹی میں چاہئیں یہ بھی بتا دیجیے اچھا جی جی میم نہیں چاہئیں تو میم میں اس ویک میں میں آپ کو دو دو سسٹم دے سکتی ہوں ابھی جی میم اس ویک میں دو سسٹم نہیں دے پاؤں گی میم ویسے آپ کے امپلائے مطلب کہ اس ویک میں چار آ رہی ہیں کیا اچھا تو میم اس ویک میں تو بہت میم ایکچولی میں اسی ویک میں نا آپ کو دو ہی سسٹم میں ابھی دے سکتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویک میں میں دو سسٹم اور دے دوں گی دو یا تین میم کوشش کر سکتی ہوں میں ویسے کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں وہ ایکچولی چھٹّی پہ گئے ہیں اور دو کی ہو رہی ہے طبیعت خراب جی میم اسی لیے پھر بھی میں ایک بار کوشش کروں گی او اوکے میم شکریہ میں کوشش کرتی ہوں اوکے میم شکریہ